ہاں ایسے بہت سے مقبول تفریحی سرگرمیاں ایڈوینچر ہے عثمان ساگر حمایت ساگر ہیں اور گولکنڈہ قلعہ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں سات گنبد دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں بہت اچھا ہے تفریحی سرگرمیاں